ہمارے علاقے میں آرٹ اور گرافٹ کے ڈیزائن دیکھ کر لوگ متاثر ہوتے ہیں جیسے مٹی کے برتن مٹی کے برتن کا ڈیزائن اور ان کا کلر ان کے شیپ دیکھ کر لوگ مٹی کے برتن کی طرف متاثر ہوتے ہیں دوسری آرٹ قالین ہے قالین کا ڈیزائن بھی دیکھ کر لوگ قالین کی طرف متاثر ہوتے ہیں قالین کی بنائی بہت زیادہ اٹریکٹیو ہوتی ہے جس سے لوگ قالین کے کلر ڈیزائن اور اس کے اٹریکٹیو بنائی کی وجہ سے قالین کی طرف متاثر ہوتے ہیں اور ایک آرٹ ہے چینی کے برتن چینی کے برتن کا ڈیزائن اتنا سندر ہوتا ہے کہ لوگ اس کی طرف متاثر ہو ہی جاتے ہیں اور بھی بہت سی آرٹ ہے جو لوگوں کو اپنی طرف متاثر کرتی ہے ہمارے یہاں کئی طرح کے آرٹ ہیں جو لوگوں کو اپنی طرف متاثر کر